आरे हांव आयदन कर आयदन करीन हय हय तूं ऑर्डर केल्ली न्हू ती घेवन येल्या हांव खंय आहा तर तूं आं तूं हाडूंक सांगलां आनी आतां खंय गेलीं तर हय हय घराकडे आहा गाडी गेले येयल्या सगळी हाडल्या आयदनां हय तूं दार बीन सगळें उक्तें आहा तुजें आनी तूं खंय गेलें आं हय हय सगळें हाडल्या हाड म्हटल्या न्ही तूं खंय गेल्या तर

हय हय हय हाडल्या डोबे बी सगळें तूं सांगल्या तितकें हाडलें हांवें धाकटें हाडल्या फुल हाडल्या ना ना ना ना धाकटे दोबे हाडूंक ना व्हडल्या हाडल्या ना म्हाका मागीर ती इतकी जाणांनी ऑर्डर दिल्या न्हू म्हाका ती लक्षानूत उरोंक ना व्हडले हाडल्या व्हडले गे मागीर दुसरी फावट येता तेन्ना वेळ हाडटा आतां हें सद्द्या हाडलें ते घे हय हय सगळें बाकी सगळें हाडल्या धाकटे डोबे सोडून सगळें हाडल्या यो खंय आहा ति तूं तुका मागीर वेटींग चार्जीस लागतली आ पांचशे रुपया हय तें म्हाका लागना न्हू तूं ऑर्डर केल्ली तूं ना वाट्यो बी सगळे हाडला पूण तूंच ना न्हू घेवपी चोमचे चमचें हाडूंक ना आनी धाकटे डोबीत हाडूंक ना पूण तुका परात बी जाय आसलेली न्हू व्हडले डबे परात बी जाय आसले न्हू ते तरी घे तूं

थंय आतां किदें हाडलां पळय तें घे मागीर हाडूंक ना तें मागीर दुसरे फावट हाडून दिता तुका

तें म्हाका किदें करता आ आ बरें बरें आ बरें